हम अपन घरसँ सिंहेश्वर स्थान पन्द्रह किलोमीटरके दूरी खातिर कैबके कैबके करलु रहै ऑर्डर जे कैब ड्राइवर हमरा घरपे दो घण्टा लेट पहुँचल जे खातिर हम ओ जगह पर समय पर नहि जा सकलहु ई खातिर हमरा ओ कैबके रद्द करयके छै किआकि हमरा जे स्थान पर पहुँचेके जे समयमे रहय उससमयमे ओ कैब ड्राइवर हमरा घर पर नहि पहुँचल ई खातिर हमरा ओ कैब ड्राइवर सँ छै कि हमे आब ओ जगह नहि जेबय ई खातिर ओ हमर बुकिङके कैन्सिल करि दो